कसय कऽ ऊन काँटा बुनलो जाइ छै ओकरो वास्ते कुरुस चाहिय काँटा चाहिय आओर पतला ऊन लागै छै कि मोटका ऊन लागै छै मोटा काँटा आओर महिन ऊनमे पतला काँटा हँ कसय बुनै छै कसय बुनै छै तकर बादमे अथी कुरूस लागै छै कोन कोन बुनै छियै कोन सुनी समान गेट पर्दा ओकर बादमे टेबल क्लॉथ आओर गुलदस्ता प्लास्टिकके ऊनके गुलदस्ता अथी ऊनके पर्दा कुरूससँ भी बुनलो जाइ छै सुटर बुनाइ करै छियै सुटरोसँ हय छै बादमे अथी टेबल क्लॉथ भी बुनै छियै सबचीज बुनाइ कटाइ सब करै छियै टोटल समान आरू काँटासँ सुटर बुनलो जाइ छै सुटरो बुनलो जाइ छै काँटासँ मीही मीही काँटा लगै छै दस नम्बर बारह नम्बर ओइसँ बॉर्डर बुनलो जाइ छै दस नम्बरसँ ऊपर बुनै छियै सबचीज बुनै छियै सब कुछ बुनाइ करै छियै हमऽ अपना हाथसँ गेट पर्दा भी ऊनके बुनी लै छियै सुतोके बुनी लै छियै आरू गुलदस्तो बुनी लै छियै प्लास्टिकके आओर अथियो बुनी लै छियै प्लास्टिकके भी ऊनके भी ऊनोके गुलदस्ता हय छै सबचीजके गुलदस्ता हुवै छै आरू अथियोके हुवै छै अथीके एकसिराके भी गुलदस्ता हुवै छै ऊनके भी हय छै प्लास्टिकोके गुलदस्ता हय छै तकियाके खोल हय छै तकियोके खोल बुनी लै छियै बुनाइ कटाइ सिलाइ सिलाइके सियै छियै सियै छियै कपड़ा